पहले जो है लोग बाग उतना पढे लिखे नहीं होते थे तो भोजपुरी भाषा का सबसे अधिक जो यूज करते थे और अब जो है लोग बच्चे बच्चियाँ पढे लिखे हैं चाहे औरत जैसे महिलाएँ हैं पुरुष हैं ज्यादे पढे लिखे हैं तो ओ लोग शिक्षित हैं तो वो अच्छे हिन्दी भाषा में अच्छे ढंग से बोलते हैं बच्चे हैं बच्चियाँ हैं तो इंग्लिस भी अच्छे ढंग से बोल लेते हैं और अधिकतर जो गाँव में हैं जो पढे लिखे लोग नहीं थे तो बिगड़े हुए भाषे ठेठ भाषे का अधिकतर प्रयोग करते थे अब जो शिक्षित लोग हैं पढ़ लिख लिये हैं तो हिन्दी भाषा अच्छे से अच्छे बोल चाल लेते हैं